नमस्ते दीदी आप बोलिये जी तो कहिये आपको कौन कौन सा चाट खाना है ठीक है और बताइये

जी ठीक है नहीं नहीं ठीक है हमारे यहाँ पे एक बार खा के देखिये हर बार बार आप आयेंगे यहाँ हमारे यहाँ का चाट बिल्कुल स्वादिष्ट बनता है चालीस रुपये प्लेट और हमारे यहाँ रोयल चाट वाला बहुत फेमस है इडली ठीक है दीदी ऐसी बात हो तो पाँच रुपये कम कर लीजिये और क्या कर सकते हैं बोलिये हम कितना प्लेट लगा दें जी ठीक है किस चीज का रहेंगे यहाँ बताइये आप अब हम कौन सा चाट दें ठीक है

ठीक है तो आप बताइये किसमें तीखी है और मीठी दोनों चटनी पड़ेगी कि बिल्कुल ऐसे ही ठीक है आपको दोनों चटनी है तो आप का रहा ये दस प्लेट खाने का तो दस प्लेट ले जाने वाला हो गया तो तीन लौकी का है और तीन टमाटर का है और चार प्लेट उसका है पनीर का

ठीक है तो पाँच लोग है तो बताये उसमें कौन कौन सा खाने के लिये कौन सा चाट लगाएं ये तो आप बताइये

तो ठीक है तो अब बताइये चलिये ये भी हो गया हमारे पास चौमीन है बर्गर है टिक्की है भुजिया है और छोला भटूरा है भैया बोलीये कौन का और भी कुछ खाना है तो आप बताइये हमारे यहाँ बहुत फेमस है ये ठीक है तो बताइये ठीक है ठीक है